हैलो अंजी में ठीक आं तुस सनाओ कु'न बोल्ला दे अंजी आं साढ़े कश हैन कमरे खाल्ली बाऽ तुसें ई किस स्हाबै दा कमरा चाहिदा त्रैऽ चार भी तुसें ई खुल्ला कमरा चाहिदा ते अच्छा रसोऽ बी चाहिदी कन्नै जां नेईं चलो कमरा ते ऐ गै बैड डबल लग्गे दा ते भी तुस चार बंदे न ते भी तुसेंगी गद्दे पाई देई ओड़गे अस ख'ल्ल आं ते बस बाथरूम ऐ कन्नै ओह्दे गीज़र बगैरा बी लग्गे दे ते सीट केह्ड़ी प्रेफर करदे तुस अच्छा अच्छा तो ठीक ऐ भी ते साढ़े बाथरूम मतलब दौ गै सीटां लग्गी दियां कोई गल्ल निं तुसें मतलब बाथरूम बी ऐ ते तुसेंगी गद्दे बी चाहिदे ख'ल्ल ते भी अट्ठ ज्हार रपेआ म्हीना दे दिक्खी लैओ तुस भी नेईं भी तुस दिक्खो ना नेईं नेईं लोकल दी गल्ल निं ऐ म्हाराज अं'ऊ एह् सनान्नी कि तुसें ई गद्दे बी चाहिदे ना ते गद्दे मतलब ओह् खरीदियै गै आह्नने पौने ते भी ओह्दा बी मतलब होंदा गै ठीक ऐ म्हाराज ओके